जय झूलेलाल असां पंहिंजे परिवार जे लाइ हाणे सभु हैल्दी ठाहींदा आहियूं पहिरियों सभु खाईंदा हुया अटे अटे जो सभु ठहियलु या कुझु बि ॿाहिरां जो हाणे उहो सभु बंदि कयो आहे हाणे असां जेतिरी थी सघे साइयूं भाॼियूं खाईंदा आहियूं वाधारे मटर थिया पीज थिया ऐं मैगी बि अगरि जेको अ खाईंदा आहियूं केॾीमहिल क़िस्मती त अटे जी मैगी हुन में बि भाॼियूं विझी खाईंदा आहियूं हाणे पहिरियों फुलिको खाईंदा हुयासि त हाणे डोडो खाइणु चालू कयो आहे जूअर जो डोडो बाजरे यो डोडो सभु मिक्स करे केॾीमहिल ईअं डोडो बि खाइणु असां चालू कयो आहे हाणे हर कंहिं ॻाल्हि में असां थोरो पंहिंजो उहो उधार करणु था चाहियूं त इन जे करे सभु असां हे हाणे थोरो हलको फुलको खाइणु चालू कयो आहे जीअं ओट्स थियो अना ओट्स खाईंदा आहियूं सभु माना खीरु पीअंदा आहियूं ओट्स खाईंदा आहियूं हाणे सभु हैल्दी चालू कयो आहे हैल्दी सभु हाणे असां खाइणु चालू कयो आहे हरिओम